मैंने अपनी संस्कृतिकाय भोजन के अलावा उस दूसरी संस्कृति का भोजन बनाया है जैसे मैग्गी पास्ता इडली मोमोस ऐसे कई प्रकार की जो भोजन है वो मैंने बनाना चालू किया है बनाते भी हैं क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद हैं लेकिन ये हमारी संस्कृति के भोजन नहीं है हमारी संस्कृति के भोजन जैसे दाल चावल पोहा कोई आता है तो आपन ये ही सब उनको खिलाते हैं पोहा उहा बना के घर में ही बनाना पसंद करते हैं बाकी हम लोग ऐसा खाना नहीं लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ बनाना पड़ता है और भी जो जैसी अपन मोमोस बनाती हैं तो उसको मैदा के बनते हैं वो उसमें बहुत सी चीज़ें पड़ती हैं जैसे गोभी है पत्तागोभी है प्याज है ये सब भी मिला के उसको बनाती हूँ और उसका मसाला भी जरा कड़क रहता है और उसमें मिर्ची भी बहुत सी रहती है पानी जैसे और वो क्या कहते हैं उसको